जोंनि ओनसोलाव सावस्रि जोथोनखौ साबसिन खालामनायनि थांखिया जाबाय फेग्रा मुवा जानायफोरखौ बन्द' खालामनाय जौ फाननायखौ बन्द' खालामनाय फेग्रा मुवा जानानै जोंनि जोंनि समाजआव सुबुंफोरा गाज्रि खालामो आरो गावजों गावनो हेबलायो नांलायो बेनिखायनो जों सावस्रि सावस्रिखौ जोथोन खालामनो थाखाय जों गावबा गावनो मोजां थांखि एबा गावबा गावनि गामिआव रुल्स एण्ड रेगुलेस'न एबा थांखिफोरखौ लानांगौ बेनिखायनो जों गावबा गावनो मदद खालाम लायनांगौ